हेलो हाँ मालवी जी जी मैं गोविंद साहू बोल रहा हूँ जो कि आपकी आपकी कार ले गए थे ना हमने हाँ स्विफ्ट अरे यार ये क्या है एक्चुली आपने ऐसी कौन सी कैसी गाड़ी दे दी ये लांगा पे आके पंचर हो गई है और वहाँ से जैसे तैसे पंचर सुधरवाया आगे जाके उसकी दूसरा टायर पंचर हो गया

उस नहीं हम ये हमने आप चार हजार रुपये में करी थी हम पेमेंट नहीं देंगे और एक तो वो ए सी भी नहीं है उसमें आपसे हमने बोला था ए सी वाली गाड़ी चाहिए अपने नॉन ए सी पहुँचा दी ठीक है हाँ हाँ तो सीट वगैरह भी फटी हुई हैं क्योंकि हमने आपसे फ्रेस गाड़ी माँगी थी यार नहीं नहीं ये मालवी जी ये जमेगा नहीं ऐसा थोड़े ना होता है यार हम पेमेंट कर रहे हैं हमारे साथ हमारी पार्टी जा रही है नो नो नो नहीं पेमेंट आपको हाफ मिलेगी बोल दिया ने बोल दिया ठीक है ओके फोन रखो मेरे पास टाइम नहीं है